हमसब जे दौड़ करै छी तऽ दौड़मे तऽ बुझिते छियै पयर सब किछु पयर शरीर सब दुखेबे करै छै तऽ ओइ दुखाइके जे हमरा सबके दुखाइ जे छै तऽ हमसब आराम जरुर करै छी तऽ ओ आरामसँ से बहुत नीक लगैए बहुत तबियत बुझियौ ठीक भए जाइए तऽ ओ जे हमरा सबके जे रनिंग होइ छै ओ रनिंग हमसब दू टाइम या एक टाइम लोक बेसी बेसी लोक सब दू टाइम करै छथि जेना सुबह शाम सुबह शाम जे ओ ओ सब रनिंग करै छथि से रनिंग बूझियौन बहुत बढ़िआँ हुनकर सबके शरीर बनल रहै छै रनिंग जे करै छथिन ओ सब हुनका सबके आराम जरूर मिलै छै आओर जे अगर हम करै छी तऽ हमरा बड़ नीक लगैए रनिंग करैमे कोनो चीजके दिक्कत नहि होइए लेकिन जे जे होइ छै पयर हाथ तऽ दुखेबे करै छै तैके बावजूदो जे हम ओइके हम रनिंगके बन्द नहि करै लए चाहै छी तऽ रनिंग करैमे हमरा बड़ नीक लगैया तैके बाद जे अगर अगर हमरा किछो होइए आराम जे हम करै छी तऽ ओइमे हमरा बड़ लगैए आराम करला सँ हमरा बड़ नीक लगैए ओ सेहत तऽ बुझियौ जे होइ छै से तऽ नीक लगबे करै छै तैके बावजूदो जे हम अगर कोनो चीजके रनिंग करै छी तऽ ओ रनिंगमे तबियत तऽ खराब हेबे हेबे करै छै तैके बावजूदो हम ओ बन्द नहि करै लए चाहै छी लेकिन घरमे मना करैत रहै छथि मम्मी पप्पा सब जे आइ नहि जो रनिंगपर काल्हि जैहाँ काल्हि नहि जो आब से तबियत खराब हेतौ से तबियत खराब हेतौ तहन से जैहाँ तबियत खराब हेतौ तै कऽ बाद जैहा ठीक भए जेतौ तैके बाद जैहा तऽ ओ ओ जे होइ छै से बहुत बढ़िआँ रनिंग होइ छै रनिंग कयलासँ बुझियौ जे बढ़िआँ लगै छै नीक लगै छै तबियत ठीक रहै छै कोनो चीजके अहाँके बीमारी नहि होइ छै या किछो अहाँके होइ नहि छै ठीक